اردو زبان کی کچھ منفرد خصوصیات ہیں جو اس کو دوسری زبانوں سے منفرد بناتی ہیں جیسے گرامر جس میں ہر جنس کو الگ انداز میں بولنے کا ہنر معلوم ہوتا ہے مذکر مؤنث واحد جمع کو کس انداز میں بولنا ہے اس زبان کی خصوصیت ہے اسی طرح تلفظ جو کسی دوسری زبان میں اس طرح سے نہیں ملتا مثلاً ہر جانور کی صوت کے لیے اس زبان میں علیحدہ لفظ ہے شیر دہاڑتا ہے ہاتھی چنگھاڑتا ہے کتا بھونکتا ہے بلّی میاؤں میاؤں کرتی ہے اسی طرح کئی چیزوں کی آوازوں کے لیے مختلف الفاظ ہیں مثلاً بادل کی گرج بجلی کی کڑک ہوا کی سنسناہٹ وغیرہ وغیرہ اسی طرح اس زبان میں اصطلاحات کی بھرمار ہے جو کہ دوسری زبانوں میں بہت کم ملتی ہے